हँ हम जे एकटा कविता लिखने छी उएह ओ कविता छै हवा हूँ हवा हूँ बसन्ती हवा हूँ जिधर चाहती हूँ उधर घुमती हूँ ई कविता लिखैके अनुभव हमर बहुत बढ़िआँ रहल और ई कविता जे हम लिखने छी एहिमे हवाक बारेमे लिखने छी जे हवा कोना कोना अपन मतलब जेम्हर चाहैए ओम्हर घुमैए आ जखन जखन जे जे चाहैए ओ ओ करत आ हवा पर कोइ रोकि नहि सकैए तऽ ई कविता हमर लिखैके इएह तात्पर्य यए कि जे कविता लिखयके अनुभव बढ़िआँ रहल तऽ ई कवितासँ हमरा इएह सीख दैत छी जे हवा पर कोइ रोकि नहि सकैए कोइ